ہلو میں نے کچھ دنوں پہلے اپنے اس کنزیومر نمبر کے تحت پچاسی پچپن ترانوے بہتر تہتر زیرو دو تین چار پانچ کے تحت اپنی نمبر لگایا تھا گیس کا اب مجھے وہ کینسل کرنا ہے آپ برائے کرم فوراً اس کو منسوخ کر دیں اس بکنگ کو اور میری یہ درخواست منظور کر لیں